जी हाँ भारतीय शिक्षा का सिश्टम बहुत ही अच्छा हैगा पहले की अपेक्षा तो यह काफ़ी डेवलप हो गया हैगा पहले कम्प्यूटर्स वगैरह और बाकी जो टेक्नोलोजी थी वह कुछ कुछ ही स्कूल में जैसे कि कुछ कुछ राज्यों में उपलब्ध थी लेकिन अभी के समय पर यह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हैगा और हमने हमारे टाइम पर जब स्कूल का पास आउट किया था हमारे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर था वहाँ से हमें जो पुराने जैसे कि संस्कृत भाषा हो गई उसके बारे में हमें जानने का मौका मिला था पहले इसके बारे में केवल जो विद्या मंदिर होते थे वहीं पर जानने मिलता था कि संस्कृत यह पढ़ाई है या तो फिर यह विषय है लेकिन अभी के समय में धीरे धीरे लोग अपनी जो प्राचीनता है उसको समझ रहे हैं उसको जान रहे हैं और हमारे भारतीय सिश्टम का जो पहेलू है कि वह हर चीज़ को इसी पहलू से समझा रहे कि संस्कृत होता क्या है क्या होता है क्या नहीं होता हैगा और जैसे कि संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रकार से स्पोर्ट्स एक्टिविटी पी टी वगैरह या फिर योग को आप मान लें तो व हर स्कूल में हो रही हैं जिसको जिससे जो स्टूडेंट हैं या छात्र है उनको यह जानने का मौका मिलता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं कैसे आप आपको फ़िट रख सकते हैं कैसे अपने आपको अच्छा बना सकते हैं यह सब चीज़ें जो हैं भारतीय शिक्षा सिश्टम को अच्छा बनाती हैं और यही फ़ीडबैक हमें अच्छा करने का मौका देता है और अन्य देश से हमारी तुलना की जाती है और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स है कॉमर्स है और कैमिकल्स से रिलेटेड हैं वह भी बहुत अच्छे हैं जो कि मेरे फे़वरेट सब्जेक्ट हैं धन्यवाद